हेल' आदा औ आ आं नैबे बुस्थु खौ आन्दायदोंलै नोंनाव सोंहरनो लुबैदोंमोन आं माने बे आसामनि सोरगिदिं बावन्दारियाव थानाय स्टेटफोरनि नामा मा नाम खोन्थाहरनो हागोन नामा हादरफोरनि नामा औ हादरा औ औ बिनि सेर सेरनिखौ औ औ अ औ औ औ औ औ औ आरो सानजाहा मा दं होन्दों औ औ मनिपुर

आं मानि एसे एक्जाम हैनो नागिरदोंमोन नालाय ओंखायनो आं नोंनाव एसे सोंहरनाय जादों आरोखि आदा

औ औ थेंक इउ आदा खोन्थाहरनायनि थाखाय